गायन में गति की वाक्य रचना और व्याख्या को इस प्रकार शामिल करते हैं कि जो संगीत की जो रचना होती है जो गायन की रचना होती है वह कई मापों से बनी होती है हर माँप में एक बीट होता हैं एक संख्या होती हैं और हर बीट एक और से जुड़ी होती है क्योंकि हम जिस इस संगीत को चार भाग वाले संगीत पर ध्यान केन्द्रित करते हैं जिन रागों पर हम विचार करते हैं वह चार प्रकार के राग होते हैं और जो इन संगीत में जो वाक्य है वाक्यों को एक सार्थक रूप में ही हम कह कह सकते हैं सार्थक रूप में उपयोग में लेते हैं दूसरे शब्दों में अगर मैं बताऊँ तो यह विशेष क्रम में एक इनको संयोजित जोड़ा जाता है और हर समूह को वाक्य कहते हैं और वास्त जो यह बोलने और सीखने बोलने वाले और जो लिखने वाले वाक्य होते हैं जैसे किसी किसी के खुशी को या दु ख को अगर हम वाक्यों के द्वारा ही इस संगीत में रचना रच संगीत में रचना करते हैं